दौड़ धूपके लिए गाँवमे का सुबह सुबह जे छै जाइ छै दौड़े छै रहियै पहिने आब कए काममे बिजी भऽ जाइ छियै कहै नहि छै पहिने जे रहै सुति कऽ उठियै आओर दौड़ लगाबियै दुइ किलोमीटर तक दौड़े रहियै दुइ किलोमीटर दौड़ कऽ आबै रहियै जाइ रहियै कसरत करै रहियै आबो कसरत करै छियै दौड़े छियै हल्का फल्का कभी काल बाहरमे शहरमे कऽ मैराथनके दौड़ लागै छै गाँव घरमे अखन नहि लागै छै शहर मे ई चीजके केम्प लागिके चलै छै दौड़ होइ छै गाँव घरमे अपना दाहैतमे बस डेढ़ किलोमीटर दुइ किलोमीटर एक किलोमीटर सुबह सुबह जाइ छियै दौड़ लगबै छियै कसरत करै छियै आइकाल्हि जे छै बहुत आइकाल्हि ओते आदमी नहि करै छै बुजुर्ग आदमी जवान आदमी हरेक बच्चा सियान करै छै दौड़ लगबै छियै हमरो आरके लगा रहल छियै तीस दिनमे पंद्रह दिन तऽ जरुरे लगा दै छियै दौड़ सुबह सुबह शामके टहलै लए निकलै छियै जाइ छियै एक किलोमीटर आधा किलोमीटर जाइ छियै पैदल जाइ छियै दौड़ धूप करै छियै क्रिकेट खेललक बच्चा सब ओहोमे दौड़ धूप कयलक अपन कसरत ब्यायाम करै छै हर समाजके लोक कयलक दौड़ धूप करै छै हर वर्कके हर समाजके करना चाही बल्कि ई चीज शरीर फिट रहै छै केकरो फौजीमे नौकरीयो होइ छै तऽ फौजीके नौकरी पुलिसके नौकरीमे दौड़ धूप भी ओहिमे होना जरुरी छै हमरा आरके दौड़े छियै जाइ छियै दौड़े लए घर सँ निकलै छियै बाहर ओ खुलामे खुला एरीयामे छै जे छै दौड़ धूप करै छियै

बालोबच्चाके कहलहुॅं जाइ छै दौड़ सुबह सुबह उठ जो दौड़ लगा गन जाइ छै दौड़ लगबै छै कसरत करना चाही सुबह सुबह शरीर फिट रहै छै हमरो आर करै छियै कसरत काम काजके चक्करमे लोक टाइम टेबलसँ कोइ चीज नहि होइ छै पैदल बुलै छै कि एक घंटा आधा घंटा लोकके ओहोमे कसरत भए जाइ छै दौड़ धूप करना बहुत जरुरी छै और करना चाही हर इंसान के हम भी करै छी